مجھے دوڑنے سے متعلق سب سے زیادہ پسندیدہ لمحہ وہ ہے جب میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہنسنے لگتا ہوں خاص کر جب ہم سب اکٹھے ہوتے ہیں اور کوئی مزاحیہ بات کر دیتا ہے تو سب ہنسنے لگتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میرا دوست گرا اور ہم سب بے اختیار ہنسنے لگے یہ یاد آج بھی میرے لیے بہت خاص ہے دوڑنے سے متعلق مجھے وہ وقت بہت پسند ہے جب میں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ریس لگاتا ہوں ایک بار ہم نے پارک میں دوڑنے کا مقابلہ کیا اور میرے دوست نے مذاق میں راستے میں پانی گرا دیا تاکہ باقی سب پھسل جائیں ہم سب ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے یہ لمحہ مجھے ہمیشہ یاد رہتا ہے اور مجھے دوڑنے سے مزید لطف اندوز کرتا ہے دوڑنے کے دوران مجھے سب سے زیادہ مزہ تب آتا ہے جب میں اپنی فیملی کے ساتھ ہوتا ہوں ایک بار ہم نے ایک فیملی پکنک کے دوران دوڑنے کا مقابلہ کیا میری دادی نے بھی حصہ لیا اور سب نے آخر میں اور سب سے آخر میں آئیں لیکن ہم سب نے ان کی کوشش کو سراہا اور ان کی ہمت پر خوب ہنسنے ہنسے یہ ایک یادگار لمحہ تھا جو مجھے ہمیشہ خوش کرتا ہے